दिक्खो जी जि'यां तुस पु च्छा देओ कि स्कूल लाईफ च दे बारे च तुस आखदे कि कि'न्ना तुस स्ट्रगल करियै जां इंजाय कीताी कुछ बी कीता तुसें ठीक ऐ ओह्दे बारै पुच्छा देओ में तुसेंगी सनान्नी आं कि साढ़ी जेह्ड़ी स्कूल लाईफ ही ना बहुत ही बहुत ही जैदा डिफिक्लट ही केह् अस इक डेढ़ मतलब मतलब केह् इक घण्टा डेढ़ घण्टा सानू पैदल जाना पौंदा हा ते इक घण्टा सानू चलियै आना पौंदा हा इक घण्टा सानू उद्धर पुजने गी लगदा हा तो चलदा रेहा अस जिल्लै अपनी पंजमीं क्लास अस अपने ग्रांऽ बिच्चा पास करियै छेमीं क्लास च गे अस रियासी पढ़े उद्धर गै साढ़ा टाईम चलदा रेहा ते ओह्दे बिच्च असें बड़ा किश सिक्खेआ बी केह् ओह् उत्थुआं दी लाईफ जेह्ड़ी ही ग्रांऽ दे स्कूल आने जाने च बड़ा मतलब फर्क हा फिर बी असें उसी बड़ा अच्छे तरीके कन्नै मतलब उसी मैनेज कीता बच्चें दी लाइफ तुसें गी पता स्कूल दी लाइफ जेह्ड़ी होंदी ऐ बड़ी ही मस्ती दी लाइफ होंदी ऐ केह् अगर उसी मस्ती कन्नै पढ़दे बी एह् ओह् ना तुसी ओह् बी बड़ा अच्छा जेह्ड़ा ऐ थुआढ़े पल्लै पेई आंदा कि असें कि'यां कि'यां सिक्खना कि'यां कि'यां नेई हर चीज गी तुसें बड़े आनंद कन्नै अगर उसी सिक्खना चांह्दे ओह् सिक्खी सकदे ओ तो ओह् दे बिच्च असें केह् कीता कि जेल्लै असें स्कूल जाना पंज छे सत्त कुड़ियें दा ग्रुप होना किट्ठे होइयै जाना किट्ठे होइयै आना रस्तै असें रुकना तां बी असें बड़े अच्छे तरीके कन्नै इक दूए कन्नै गल्ल बात करदे इक डेढ़ घण्टे दा सफर जेह्ड़ा ऐ असें तैऽ करना आंदे टाईम जेह्ड़ा होंदा हा कि गर्मियां होंदियां हियां ना गर्मियें च अस इ'यां करदे हे केह् आंदे कुतै पानी लब्भना ठण्डा उत्थै पीन लगी पौना न्हान लगी पौना ओर घरें आह्लें गी सानू टाईम होंदा हा अगर साढ़े चार छुट्टी होंदी ही ना ते साढ़ा टार्गैट होंदा हा केह् असें पंज साढ़े पंज बजे घर पुजचै लेकिन ऐसा होंदा नेईं हा बचपन चीज गै ऐसी ऐ असें कदें छे बजे आना कदें कुछ होई आना घरेआह्लें तुप्पने गी चली पौना कि कुड़ियां नीं आइयां कुड़ियां नीं आइयां साढ़ी लाइफ चलदी रेही इ'यां गै कुछ फिर जिसलै दसमीं पास कीती दसमीं दे बाद अग्गै आई गेआ जी साढ़ा जी हाई सकैंडरी स्कूल आई गेआ उत्थै दी लाइफ जेह्ड़ी ही ना उत्थै ते बड़ी गै मौज मस्ती कीती ना टीचरें गी तंग करना बच्चें कन्ने लड़ना बच्चें गी तंग करना कोई बी टीचरस साढ़े एजूकेशन दे टीचर लेई लैओ ओह् सानू जेल्लै पढ़ांदे हे ना ते असें गी इक चीज आखदे हे कि मेरे बच्चे जेह्ड़े न ओह् तुस कदें बनी नी सकदे उ'नें असेंगी इक्को चीज दस्सी कि जो मेरे बच्चे न ओह् तुस बनी नी क्योंकि अस तंग गै बड़ा करदे हे उ'नें कि'यां आखना साढ़े लेई कि बहुत अच्छे न बहुत अच्छे न तो उ'नेंगी बड़ा तंग करना बहुत तंग करना लेकिन अज्ज दी डेट च मिगी इक बारी ओह् सर लब्भे ओर इवन उ'नें एह् बी आखेआ कि एह् कुड़ी जिं'दै जाह्ग ना उं'दे लेई बी स्यापा पाना इ'नें बहुत ही तंग कीते दा होंदा हा सर गी इक दिन मिगी सर लब्भे में सर गी बलाया नमस्ते कीते उ'नें मिगी पैह्चानेआ नेईं लेकिन में उ'नेंगी सनाया कि आखन लगे अच्छा अच्छा तू ही में हा सर में ही बोलदे अच्छा केह् करानी में उ'नेंगी सनाया में अज्ज इ'यां इ'यां नौकरी करानीआं निक्की मुट्टी नौकरी जि'यां बी सनाया मेरे सर बहुत ही जैदा बहुत ही जैह्दा खुश होए होर उ'नें मिगी एपरिशेट कीता कि इन्ना तंग करने दे बावजूद बी तू अपना मुकाम तुप्पी लेआ तो में आखनी आं कि स्कूल लाइफ नेही कोई लाइफ नीं ऐ अज्ज दे टाईम ओह् लाइफ नी मिलदी कदें बी नी मिलदी